हांयेन हायक खूब तरेचे केल्या आतां तितुंतलो एक तुमकां सांगता तो दोडेमार्गार दोडेमार्गार आमी हायक केला तो सकाळचो चारांक सुमार कित्या खातीर आमी तो सुर्यास्त थंय पोवपा खातीर आमी सकाळचे सगळे फ्रॅंड्स चारांक सुमार गेलेले थंय हायक केलें ट्रॅकिंग केलें वयर चडले आनी जो सुर्यास्त पोवपाक गावलो तो आमकां सकाळच्या स वरांचेर गावलो आनी तो खूब बरो आसलो आनी थंयची सिनरी सगळें सुद्दां बेस्ट आसलें